हिंदी की बोलियाँ बहुत सारी हैं क्षेत्रीय बोली है जो कि हमारे क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है जैसे कि खड़ी बोली है जो की मैंने सीखने की कोशिश करी है खड़ी बोली में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और हिंदी में बहुत सारी बोलियाँ हैं जैसे कि बुंदेली बघेली हरयाणवी राजस्थानी ब्रजभाषी तो सभी जगह अपने अपने अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं हरियाणवी हरियाणा में राजस्थानवी राजस्थान में और ब्रजभाषी ब्रज में ऐसे बहुत सारी हिंदी की भाषाएँ हैं